जय झूलेलाल कमु ॿुधायो दादा हा हा हा दादा शौंक़ु सां लिखायो हिकिड़ो सेकंड मां पेन खणां हा चओ हुकुमु कयो जी

ॿियो कुझु खंडु ॿियो खंडु ॿियो तेल त तव्हां खे सभु खां सुठो सफोला तेलु अथव ऐं जेमिनी अथव जेमिनी पंजे किले जो बि अथव पंदरहें किले जो बि अथव पंदरहें किले जो साढी पंदरहां सौ रुपिया साढी पंदरहां सौ तव्हांजे लाइ हा हींअर हाणे थोरी बज़ार थोरी बज़ार तेजी थी वेई आहे हा दादा पोइ तव्हां ख़ाली लिखाईंदा वञो पोइ मां तव्हां खे कयां थो न डिस्काऊंट चिंता न कयो हा हा इएं मुङनि जी दाल अथव तूअर जी दाल अथव दादा हाणे दादा दादा ॾाढी सुठी आई अथव थुल्ही दाल हे तव्हां पाउ खनि रधींदा त घटि में घटि माण्हू वीह खाई वठंदव अहिड़ी वाजिबी दाल आई आहे अछा अछा ॿ किलो हा हा ॿ किलो मुङनि जी ॿियो कुझु हा अगरबतियूं आहिनि न गोल्ड में अगरबती आहे चार पैकेट अगरबतियुनि जा ऐं ॿियो ॿियो असां जे दुकान ते सतनारायण जा पापड़ ऐं महालक्ष्मीअ जा पापड़ बि आया अथव कृष्णा बि आहिनि न कृष्णा जा आहिनि उहो तव्हां जे लाइ साढी टे सौ हा ऐं खीचा अथव चालीह रुपिया पैकेट हा पहिरियों खाई ॾिसो अधि किलो मोकिलियांव थो अधि किलो सतनारायण जा मोकिलियांव अधि अधि किलो मोकिलियांव थो पोइ वरी नेक्स्ट टाइम सुठो ओर्डर ॾिजो ॿियो कुझु दादा ठीकु आहे ठीकु आहे मां बिल ठाहियां थो हिकु मिंट में ओके ओके जय झूले